السّلام علیکم سر سر آپ میں مبشر بول رہا تھا آپ پرنسپل صاحب بات کر رہے ہیں سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں آپ کے کالج میں پڑھتا تھا اب در اصل سر میری فیملی جو ہے وہ بلرام پور شفٹ ہو رہی ہے تو سر اُس کے لیے یہ مسئلہ تھا مطلب کچھ بات کرنی تھی اُس کے ریکارڈنگ آپ سے سر ہم سر بلرامپور شفٹ ہو رہے ہیں میں آپ کے یہاں کالج میں پڑھتا تھا تو اُس کے لیے وہاں جا کر میں ایڈمشن لے لوں گا تو وہاں مجھے ذرا ٹرانسفر سرٹیفکٹ چاہیے تھا تو اُس کے لیے میں نے کال کری تھی آپ کو جی جی جی سر سر یہ سب تو ٹھیک ہے سر دراصل مسئلہ یہ تھا کہ سبھی جو گھر والے ہیں وہ کل ہی شفٹ ہو رہے ہیں تو سر مجھے ارجنٹلی چاہیے تھا تو میں کل اگر آپ مجھے دے دیں ٹرانسفر سرٹیفکٹ تو بہتر ہوگا جی سر سر کل مل جائے گا نہ سر میں فادر کو لے آؤں گا اپنے کیونکہ پھر اُس کے بعد تو ہم نکل جائیں گے ٹھیک ٹھیک سر جی جی جی سر میں وہاں بلرامپور جا کے میں نے ایڈمشن لے لیا ہے آلریڈی بس مجھے یہ ٹرانسفر سرٹیفکٹ اور یہ ساری چیزیں چاہئیں تھیں مجھے ڈاکیومینٹ وہ سب میرے ریڈی ہوگیے ہیں پھر وہاں جا کے میں اپنی پڑھائی کنٹنیو کروں گا پی جی میں جی جی سر جی سر میں کل آتا ہوں جی جی سر یاد رہے گا سر مجھے تھینک یو سر سر اللہ حافظ